फस्ट प्रॉडक्ट बरो आशिल्लो तो म्हळ्यार शर्ट आनी पेंन्ट म्हणून हांवेन विश्वासान इलेक्ट्रोनीक प्रॉडक्ट ऑर्डर करपाचे थारयलें आनी हांवेन फाटी फुडें विचार करिनासतना बरें उमेदीन आनी विश्वासान प्रिंन्टर ऑर्डर करपाक घेतलो प्रिंन्टर आठ हजारांचो आशिल्लो आनी तो ब्लेक एन्ड व्हायटच न्ही तर तो कलरींग प्रींन्ट आशिल्लो वायफाय कनेक्टेड प्रिंन्टर एक पंदरा दिसांनी घरां पावलो आनी एक सर्वीस बॉय आयलो चेक करपा खातीर प्रिंन्टर पळोवन हांव खूब खोशी जालें आनी दोन दिसां खातीर प्रिंन्टींग सिस्टम सगलें सिस्टमेटीक आशिल्लें पण चवथ्या दिसांक खातीर प्रिंन्टर बंद पडलो म्हाका दिसलें मे बी कितें तरी लायटीचो इश्यू आसतलो म्हूणन बट आनीक एक दोन तीन दीस परत परत प्रिंन्टर ऑन करून पयलो तो चलना जालो मागीर रोखडेच हांवेन फ्लीपकार्ट कंन्जूमर केरांक कॉल केलो ते म्हणपाक लागलें एक चार दिसां भितर तुमकां सर्वीस बॉय धाडटलें आनी तुमचो प्रिंन्टर सारको करून दितलो म्हणून पळयल्यार पंदरा दिस जालें कोणूच येयलो ना थोडे दिसांनी हांवेन मागीर इलेक्ट्रॉनीक शॉपाचेर तोच प्रिंन्टर घेवन गेलो इलेक्ट्रॉनीक शॉपवाले ते करना म्हणपाक लागलें कारण ऑनलायन जे वस्तूं आमी घेता त्यो आमी हांगा करना म्हणोन सो आता अलमोस्ट स म्हयने जालें कोणूच येवना फ्लीपकार्टांतल्यान आनी म्हाजो प्रिंन्टर बी चलना आनी म्हजें पयशें बी वेस्ट जालें सो हांव सगळ्यांक सजेस्ट करतले इलेक्ट्रॉनीक वस्तू तर ऑनलायन घेवच्योचच न्ही